जय झूलेलाल असांजे वटि बिजली लॻभॻि त हूंदी आहे पर कुझु कीन्ह कीन्ह ॾींहंनि ते जीअं त जुमो इस्पेशली ऐं बट ॿियनि ॾींहंनि ते ॿ ॿ टे टे कलाक वेंदी आहे हुनजे करे असांखे जाम तकलीफ़ थींदी आहे जीअं त पहिरों ई हाणे असांखे जीअं ख़बर हूंदी आहे भई जुमे ॾींहुं वेंदी त असां विस्पति ॾींहुं सॼो कमु करे रखंदा आहियूं जीअं राति जी रोटीअ जो बंदोबस्त हीअं हुओ ऊंदहि में करणु मुश्किलु थी पवंदो आहे हीअं हिक तकलीफ़ गर्मीअ में त जाम तकलीफ़ थींदी आहे वॾनि सीनिअर सिटिज़न खे ॿारनि खे विहणु मुश्किलु थी वेंदो आहे छो जो जुमे ॾींहुं स्पेशल अठ कलाक बंदि हूंदी आहे बाक़ी ॾींहंनि ते हिकु ॿ ॾींहं में हिकु ॿ कलाकनि में त हेॾो फ़र्क़ु न पवंदो आहे जेको जुमे ॾींहुं बंदि थींंदी आहे तंहिं करे असां थोरो उनमें तंगि थींदा आहियूं दुखी थींदा आहियूं बारिश ऐं थधि जे सिज़न में हेॾो कुझु तकलीफ़ न थींदी आहे जेतिरी असांखे गर्मीअ जे सिज़न में थींदी आहे जंहिं करे इहो ई आहे की बिजली असां वटि बाक़ीअ जहिड़ो कुझु प्रोब्लम नाहे हिननि ॾींहंनि ते जेको थोरो बंदि थिए थी त नेट जा सभ कमु ॿारनि जूं पढ़ायूं ऐं ॿिया बि जेके बि कमु जेकॾहिं मेजोरिटी कमु आहिनि लाइट ते थियनि था जंहिं करे उन्हनि में असां खे तकलीफ़ थिए थी जय झूलेलाल